جی مجھے نا وہ کروانا تھا فیشیل اینڈ آئی بروز بنوانی تھی تو آپ کر دیجیے تو پلیز آپ تھوڑا بہت مجھے بتا دیجیے کہ کب ٹائم رہے گا آپ کے پاس لیکن تھوڑا جلدی بتا دیجیے گا نو میم ایکچلی مجھے نا جانا بھی ہے کہیں پہ کافی ٹائم لگے گا مجھے وہاں پر بھی کہیں اور بھی پہنچنا ہے اس لیے آپ کو تھوڑا جلدی بتانا ہوگا مجھے جی مجھے آئی بروز بنوانی تھی اینڈ دین فیسٹ جو ہوتے ہیں مطلب فیسنگ ویسنگ کروانی تھی اور پیر کے بھی کرانا تھا جی ہاں بتائیے کیا پیمینٹ ہے میم کچھ زیادہ نہیں ہے آپ تھوڑا کم کر کے بتا دیجیے پلیز یس میم ڈسکاؤنٹ بتا دیجیے میم اتنا پھر بھی بہت ہو جائے گا تھوڑا پرانے کسٹمر ہیں آپ کے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر میم آپ مجھے بتا دیجیے گا اور ویسے میں نے کہا تھا کہ شاید ہو جائے گا آپ کے پاس تھوڑی اور گنجائش ہو تو دیکھ لیجیے باقی مجھے نیلس بھی ٹھیک کرانے تھے پلیز گولڈ فرینکج ویڈنگ میں جانا ہے نا مجھے میم آپ اتنا میم اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہو آپ بھی جانتے ہیں جی جی ہاں اس لیے تو میں نے آپ کے پاس اپائنمینٹ لی تھی کہ شاید میم کر دیں گی تھوڑا ارجینٹ جانا تھا مجھے ٹھیک ہے تو آپ بتا دیجیے گا